परिवार आ दोस्तक संग पिकनिक करैक लेल हम बगीचा मे जाइ छी अपन गाँवमे कोनो खेत खलिहान दिस जाइ छी हमरा ओ एहि दुआरे ओ स्थान नीक लगैया किए तऽ ओ शान्त रहैत अछि आर हमसब ओहिठाम मनोरञ्जनक लेल खेल खेलै छी आर अलग अलग तरहके खेल खेलै छी